आमच्या वाठारांत पारंपारीक खेळ अशें खूब आसात आमच्या वाठारांतले भुरगे खूब तरांचे पारंपारीक खेळ खेळटात जशे की फुटबॉल क्रिकेट खो खो आनीक तुमी हें म्हणात कितें तें आमचें लगोऱ्यांनी मागीर आमचें कितें तें धरच्यांनी म्हणात लिपच्यांनी अशें जायते कितें कितें आमी खेळटात आमी आमी रिंंगानी खेळटात बॅडमींटन खेळटात आतां आतां जेन्ना सगळ्या भुरग्यांक जेन्ना शाळेच्यान सुटी मेळटा तेन्ना सगळीं भुरगीं आमी वाठारांतलीं आमी सगळीं भुरगीं एक कडेन जावन अशी आमकां जाय तरांची

आमच्या हांगा एक ग्रांवड आसा खेळाचो मैदान तितून आमी खेळटात आमकां कोणीय आमकां कोणीय कांय म्हणना खेळटा म्हण आमी आमचे खेळटात थोडीं आमी समज धर चेडे फुटबॉल बिटबॉल खेळपाक गेले तशीं थोडीं आमची वाठारांलीं चलयोय बीन वयतात खेळपाक फुटबॉल पूण थोडीं जाणां आमी रिंगानीं खेळटात कांय जाणां बॅडमींटन खेळटात अशें आमी आमकां जाय ती खूब खूब खेळ आमी खेळटात रिंगानीं म्हणटकीर आमकां फक्त एक रींग जाय पडटा रिंगानीं खेळपाक बॅडमींटन खेळपाक आमकां दोन बॅटां जाय पडटात तशेंच आमकां प्लेयर्स जाय पडटा इव्हन आमकां नॅट जाय पडटा शटलकॉक जाय पडटा अशें खूब जाय तें पूण जे आमचे आतां पयलींचे काळांत जे लोक खेळटाले भुरगीं खेळटालीं खो खो तितून तितून मजा येता पय ती कितुनूच मजा येना ताका लागून आमी आमचे पयलीं काळाचेच खेळ खेळपाक जाय ते आमकां तितूंतल्यान आमकां एनर्जी मेळटा आनी कितें कितें तुमकां समज तुमकां कितें कितें म्हणटा तें आमचें समज तुमकां बेजार बी येता जाल्यार कांय जाण कसलेय खेळ खेळटात मोबायलाचेर खेळटात पूण अशे आमचे वाठारांतलीं भुरगीं खेळनात तीं आमकां अशीं आमी सगळीं आमकां एकठांय जातात आमी आनी आमकां जाय तसो खेळ खेळटात